शीत कडी नुस्तें भाजी आळू बटाट भाजी सामोसा वडा शिरो दाळ पुलाव सार गोडशें रोस मागीर खीर लोणचें आं कुड्डेची भाजी ताळकिळो मागीर हें हुमण वांगयां भर्त कडवण भाजलेलें नुस्तें भाजी खतखतें बिमला रोस साठां पणसाचीं आमाड्या रोस मागीर कोणो पणस भाकरी नेवऱ्यो टमाटांचो सार तोपा भाकरी आं मणगणें कडवण शाकोती पातोळ्यो नेवऱ्यो आमो पणस खी शीरखुर्मा मागीर येता आमचें हें कोणो मागीर सजी जालें